मैंने कुछ समय पहले एक कूलर ख़रीदा था जो काफ़ी बड़ा ओ काफ़ी अच्छा हे उस कूलर में एक बड़ी सी टंकी हे जिस में में पानी भर सकती हूँ और कूलर अच्छा बड़ा हे पाँच फूट का है ओर काफ़ी सस्ता मिल चुका है कूलर में इस्पीड अच्छी है कम ज़्यादा कर सकते हें हवा अच्छी आती है चारों तरफ़ से घांस लगी हुई है और उस में हवा को साइड में ले जाना सामने ले जाना ये सब करने वाला भी बहुत अच्छा दिया हुआ है और साथ ही कूलर के साथ में एक उसके साथ ओफर भी चल रहा था जब मैं वो ले कर आई थी तो मुझे एक कोलर एक छोटा कूलर भी उसके साथ गिफ्ट में मिला है जो चार तीन से तीने फूट का हे तीन फूट का हे जो कूलर वो उसको मैंने कमरे में रख रखा हे ओ बड़ा वाला कूलर है उसको मैंने हॉल में रख रखा है मुझे काफ़ी सस्ते में ये दोनों कूलर मिल गए हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोनों कूलर बहुत अच्छे हैं